एखन धरि हम टेन्थ कए लेलहुँ ट्वेल्थो कए लेलहुँ आब हम अपन सी ए करै के हमरा इच्छा छल घरोसँ कहलक जे तू सी ए कर हमर इच्छा अइ जे हँ सी ए करी ओइमे हम फॉर्म भरि देलहुँ जाहिके लेल हमरा पहिले सी ए फाउन्डेशनके एक्जाम देबऽ पड़त ओ हमर जहन तैयारी हैत तैके बाद हम करब सी ए इंटरमीडिएट सी ए इंटरमीडिएट कनी टफ यऽ लेकिन हम सोचय छी हमरा अन्दर ई यऽ हम ओकरा कऽ सकय छी तैके बाद हमरा सीधा हैत सी ए फाइनल सी ए फाइनलमे तऽ बुझिते छियै बड्ड करऽ पड़तै लेकिन हम अगर पढ़ब अपना अथीसँ अगर हम सोचि लेलहुँ तऽ हम ओ करैमे तैयार आओर जहन हम ई कए लेब तैके बाद फाइनल अगर हमरा नीक रिजल्ट निकलि गेल हम फाइनल कए लेब बाहर भए जायब ओइसँ तहन हम डायरेक्ट कोनो तीन गो चारि गो सी ए के अन्दर काम करब जे ओसब ई देखतै जे हँ एकर काम करैके की क्षमता छै की छै केना एकर दिमाग कते तेज छै ओइ सबमे हमरा तीन गो चारि गो सी ए के अन्दर काज करै कऽ पहिले करऽ पड़त तहन ओइमे ई हैत जे कोनो नीको पकड़ा जाइ छै मालिक तऽ कोनो खराबो तऽ ओइ सबके लेल तऽ हमरा अपने डिपेंड करऽ पड़तै जे कोन आदमी छथिन नीक किनका पास की छनि के हमरा नीक देखऽ चाहै छथि हम किनका अन्दर नीक कए सकय छी ओइ जगह हमरा सी ए के तैयारी जहन भए जायत तहन हम चारि गो पाँच गो के अन्दर काज करैके तहन हम जाके सी ए बनब सी ए बनलाके बाद तऽ सबके इच्छा होइ छै जे पैसा कमाइए घर नीक करी घरमे दियै सरकारके सबसँ नीक काज जे देशके लिए अगर अपन अहाँ काम अबै छी तऽ ओहियोसँ नीक अगर सरकारके अहाँ किछु काम अबै छी तऽ अहाँ सीधा बुझियौ देशके काज अबै छी किएककि सरकार सीधा देशके काम करै छथिन राशन दै छथिन अनेक तरहक पैसा तैसा जे सरकार दै छथिन तऽ ओइके लेल सीधा काम करनाय बुझियौ अहाँ देशके काम अबै छै तऽ हमर तऽ इहो इच्छा यऽ जे हम अगर सी ए बनी तऽ अगर नीक अथी रहै हमरा नौकरी तऽ हम ओइके लेल सरकारके अपन किछु नहि किछु अगर भगवान चाहथिन तऽ हम जरूर हुनका देशके प्रति हुनकासँ हमरा लगाब हैत तऽ हम हुनका देबनि